ہلو ہاں پورنیہ کالج ہی لگا ہے ہاں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کون ہیں اچھا اچھا اچھا تو آپ نے میٹرک کہاں سے کرا

ویسے رول نمبر کیا ہے آپ کا اچھا اچھا دو سو بائیس اور کیا مطلب سیکنڈ ڈویژن فرسٹ ڈویژن تھرڈ ڈویژن کیا تھا آپ کا اچھا اچھا اچھا اچھا تو آپ آ جائیے یہ دس سے چھ کھلا رہتا ہے ہمارے یہاں آپ آ کر کے اپنا یہ الیونتھ کلاس کا وہ وہ سارے سرٹیفکیٹ لائے گا میٹرک وغیرہ کا سب کچھ لیتے آئے گا آپ اور اور آگے کی جو تعلیم ہوگی آپ کی ہمارے یہاں سے اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ سیونٹی فور پرسنٹ بتا رہے ہیں تو آپ نے لگن اور محنت سے پڑھا ہوگا اور آپ بھی اور آپ کی مستقبل میں اور اچھی کیسے اور آپ کی پڑھائی لکھائی ہو تو یہ کالج جو فراہم کرے گا وہ ایجوکیشن وہ نالج آپ کو دے گا کیونکہ ہمارے یہاں جو ٹیچرس ہیں وہ بہت ہی گریٹ گریٹ ہیں اچھے ہیں شاندار ہیں ہاں ذاتی نواس بھی لیتے آئے گا کیونکہ اس میں اپلوڈ وغیرہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ساری چیزیں آپ کا کاسٹ کاسٹ وغیرہ کیا ہے وہ سارا چیز اس میں لکھا رہتا ہے تو اچھا رہے گا تو وہ بھی لیتے آئے گا ذاتی نواس اور آدھار کارڈ بھی لیتے آئے گا لاسٹ ڈیٹ ابھی تیس جولائی تک ہے تیس جولائی تک کا ابھی ہے آپ کے پاس سمعے کسی بھی دن آ کر کے آپ کام کرا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک آئے